एक बेर हम काठमांडू घूमे गेली जब हम वहाँ उतरली तऽ बसके किराआ हमरा से मंँगलक तऽ ओ हमरा कहैत एक सए दश रूपैआ लेकिन ओ अपना भाषामे कहै तऽ हमरा समझमे नहि आयल तब हम इंग्लिशमे बात कयली कि वन हंडरेड टेन रूपीज तब ओ कहलक हँ हँ तऽ हम ओकरा देली फिर हम गेली होटलमे वहाँ भी हमरा कठिनाइके सामाना करैके पड़लक वहाँ हम गेली तऽ हमरा से मँगलक सात सए रूपैआ लेकिन हमरा ने समझमे आबे बहुत देरके बाद दिक्कत होला पर फिर हम ओकरा कहली की सेवन हंडरेड माँग रहे हैं तब जाकरके ओ कहलक हँ सेवन हंडरेड ई एहि तरह से हमरा दिक्कतके सामना करेके पड़ल बोली आओर भाषामे बहुत ही परिवर्तन हो जाइत छै काठमांडू गेला पर वहाँ लोग नेपाली भाषाके प्रयोग करैत छै जाहिके कारण बहुत दिक्कतके सामना करैके पड़ैत छै